क'क्राझार जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खांनायनि गिबि फुंखाफोरा आबाद दारिमिन फालांगि थिखा मावनाय बेफोरावनो बांसिन सोनारो जेरै आबादाव माइ माइ आबाद फाथो आबाद बेसर आबाद सिबिं आबाद जुखाम आबाद बेफोरावनो सोनारो बेफोरखौ फाननानै रां आरजियो आरो गोबाङा साख्रि साख्रि मावनाय दङ बेफोर सोनारो जेरै मास्टार साख्रि आरो गोबां बिबांनि अफिसार बेफोराव सोनारो जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो साख्रिनि जेंना जानानै दङ जेरै बेखार सुबुं बांबाय बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव रांनि आंखाल माब्लाबा रांनि आंखालजों मोगा मोगि जानांगौ जायो जोंनि ओनसोलाव दङ साख्रि मावनाय थेउबो थोजासे नङा मानो होनब्ला जोंनि गुबै मावनायानो जाबाय आबाद आरो आबादनि उनाव दङ फालांगि बेफार फालांगि खालामनायजों गोबां सोलियो